बेगूसरायमे यहाँ सभ रहै छियै हिंदू मुस्लिमसभ अपना अपना भाषामे बोलै छियै अपना अपनामे यहाँ जेकि की कहै छियै धर्ममे जीयै छियै रहै छियै सभके अलग अलग तरीका छै जियैके सभके अपना अपना काम छै रोजगार छै अपना तरीकासँ सभ चलै छै रहै छै हमहूँसभ रहै छियै यहाँपे जादे हिंदू धर्मके लोक रहै छै मुस्लिम भी रहै छै ओ अपना धर्मसँ चलै छै हम्मेसभ अपना धर्मसँ चलै छियै कोइ यहाँ जेकि गाय माल पोसै छै तऽ कोइ यहाँ बकरी पोसै छै अपना तरीकासँ सभ चलै छै रहै छै बनबै छै खाइ छै कोइ तरहसँ कोइ ककरो कोइ दिक्कत नहि हुए छै यहाँपे जे छै सभ भाय बहिनके तरह मिल जुलि कऽ रहै छियै केकरे कोइ परेशानी होइ छै तऽ एक दूसरेके हेल्प करै छियै सुखमे दुःखमे सभके साथ दै छियै कभी कोइ दिक्कत नहि हुए दै छियै हिंदूओ भाय छै अपना धर्मसँ की कहै छै रक्षा करै छै मुस्लिम छै मुस्लिम भी अपना धर्मसँ रक्षा करै छै सभ अपना अपना बिजनेसमे लगल रहै छै कोइ यहाँ जेकि की कहै छै नौकरी चाकरीके तलाशमे छै तऽ कोइ अपना बिजनेसके तलाशमे छै कोइ अपना यहाँ जे की कहै छै रोजगार कए रहल छै कोइ अपना खेती बारी कए रहल छै सभ अपना अपना धर्मसँ चलै छै अपना अपना यहाँ समयके अनुसारसँ काम धन्धा करै छै सभ अपना अपना समयसँ यहाँ रहै छै सभ कोइ तरहके परेशानी आबै छै तऽ सभ मिलि कऽ सभके सङ्घर्ष करै छै यहाँपे सभ भाय बहिन एक समान रहै छियै कोइ तरहके कहीँ ककरो कोइ परेशानी होइ छै तऽ सभ अपना अपना परेशानीकेँ दूर करै छै यहाँपे जे छै सभ ढङ्गसँ खाना पीना रहना सहना सभ रहै छै